हॅलो स्पायस गोवा रेस्टोरंट हांवें तुमकां ऑर्डर दिल्ली आमचे दोन तीन आयटम दिल्ले एक मोरी मसाला मागीर किंग फिश फ्राय आनी भेंडी मसाला ही ऑर्डर दिल्ली पण काय प्रस्नाक लागून फारीकणी अडकली आनी अपेस आयलें आम आमी प्रयत्न केलो पण आमचो पेमेंट तुमकां जालो ना तो तर तुमी मातसो थोडो वेळ वाट पळोवन मातशें पाशेंस काडचें अशी हांव तुमका रिकवेस्ट करतां